हँ बहिन हँ बहिन जमाए ले लए जाइत छनि हाथ उठाबैमे पहिले जमाए धोती जाइत छलनि राइङ्ग कऽ कुर्ता जाइत छलनि पाग जाइत छलनि दोपटा जाइत छलनि जुता जाइत छलनि आब तऽ से नहि जाइत छै आब तऽ सेरवानी जाइत छनि ओकरे जुता जाइत छनि पाग जाइत छनि पान सुपारी जाइत छनि चैन दए देथुन जे ईच्छा होइत छै लोककेँ मे दै कऽ एडवान्समे से आगाँ बढ़ैत छै आब इएह सब होइत छनि हाथ उठबैमे हँ खानो पीन तऽ आब बहुत चीज होइत छनि स्वागतमे बहुत चीज सब होइत छनि खान पीनमे आब हँ बहिन हँ हमरो बेटी तुसारी पूजैत छै ओहि तुसारीमे होइत छनि ओहए अइपन पड़ैत छनि बेलपत्रके पत्ता पर पूजैत छनि जेना बछनी सब छै ओहिमे पुआ पोछुआ पु पड़ैत छनि अक्षत पड़ैत छनि इएह सब होइत छनि फेर बर्तन बहुत होइत छनि कुम्हारके बर्तन रहैत छनि बहुत होइत छनि कनी टाइम लगैत छै पुजैमे चारु कात घुमि घुमि कऽ पूजैत छथिन फेर ओकरा ऊसरगि देलहुँ खीर पूरी बनैत छनि पाँचटा अहिबातीके पड़ैत छनि इएह सब होइत छनि चौरचनमे होइत छनि चौरचनसँ एक दिन पहिले जे हाथ उठेलथि ओ अरबा अरबाइन खेलथि माँथसँ नहेलथि नह कटलथि परात भेने जे छनि पाबनि दिन भरि दिन व्रतमे रहलथि साँ ओहिसँ एक दिन पहिले जेना दही पौराइत छनि नया छाँछी होइत छै या नया मटकुरीमे जकरा जेना होइक रहै छनि से तेना करैत छथि दही पौरलथि फेर साँझमे परात भऽ कऽ जे छनि से अथी करैत छथिन व्रतमे रहैत छथिन साँझमे चन्गेरी भरि दिन बनेलथि फेर ओकरा डाली सैतलथि साँझमे अइपन दए कऽ ओहिपर सजेलथि आ ऊजरा फूलसँ भेँटके फूल भेल या ऊजरा कोनो तगरे होइत छनि या कनैले होइत छनि ओहिसँ चन्द्रमाके पूजा कऽ कऽ हाथ उठेलथि सब फेर डाली लए लए गोर लगलक तकर ऊसरगि कऽ सब बच्चा सबके प्रसाद दै छथिन इएह होइत छनि चौरचनमे खरनासँ एक दिन पहिले जे पाबनि करैत छथि ओ एनाही करैत छथि अरबा अरबाइन केलथि माँथसँ नहेलथि जहिआ दिवालीके परात सुकराती होइत छनि ओहिसँ पबनैतनि जे छथि से प्याज लहसुन खाना छोड़ि दै छथिन माँछ मछली छोड़ि दै छथिन आर खरनासँ एक दिन पहिले अहाँ नहाए खाए कयलक खरना दिन भरि दिन व्रतमे रहलथि साँझमे खीर बनैत छनि रोटी बनैत छनि ओहिमे घी लगैत छनि केला अबैत छनि मिठाइ सब अबैत छनि हँ बहिन हँ बड नीक लगैत छै बहिन मिथिलाके तऽ पाबनि ततेक रोहनगर सोहनगर रहैत छै जे मिथिला कऽ बहुत नीक लगैत छै हँ बहिन बड नीक लगैत छनि गीत गबैत छियै से गीत गबैत छनि से ठीक छै बहिन आब चलैत छिअनि तऽ बहुत टाइम रहलिअनि आब बात चीत भेलनि आब चलैत छिअनि